आंनि टाइमआ माबोरै थाङो होन्ना बुङोबा आं लोगो फुङावनो आं फुङावनो उथियो उथिनानै मोखां सोखां सुयो सुनानै साह लोङो साह लोंनानैहाय फुङावनो ओंखाम जाखायो बोथिसे ओंखाम जाखायो बोथिसेल' जायो दिनाव ओमफ्राय ओंखाम जानानै बिदिनो ओंखामखौ जाबाय फुंनिहाबो जाबाय सानजौफुनिबो फुंनिबो जाहा खनसे लालानो जाखायोदे नौथा दसथासोयाव जायो जानानै जि ओंखामखौ जानानै थोरसि थोरसिफोरखौ सुना दोनखायो थोरसिफोरखौ सुना दोन्नानै बरिं मोनो दसेथ' खामानिखौ मावगोन उन्दुगोन उन्दुनानै मबाइल थुगोन दसे वाट्सआफआव लोगोफोरजों मेसेज गेलेगोन मेसेज गेलेखांबा आरो इनस्टायाव थांलायगोन रिल्स नायलायगोन फट' लाइक खालामगोन कमेन्ट होगोन सेयार खालामगोन बिदिनो टाइमआ बिदिनो थाङो फेसबुकआव सिरियाल नायो स्टरि नायो बेलेगनि फट' नुबाथाय लाइक खालामो कमेन्ट खालामो बास बिदिनो न'वाव बिदिनो भिडिअ' मोसानाय फिल्म थिलिम नायो शर्ट शर्ट मुभिन' शर्ट मुभि नायनाय जायो बिदिनो शर्ट मुभि नायो नायनानै ओमफ्राय आरो लोगोलानाव थाङो किरन किरन लोगो दङो आंहा बिसानाव थाङो थांनानै लोगोफोरजों जयो रायलायो बेफोरबायदि बिबो बिखौ जावलायगोन बिखौबा बिखौ जावलायलायो जावलायलायनानैनो दिन थाङो दैमायाव थाङो दुगैनो थाङो फैयो मालाबा आरो आलां गादां मोनबाय थाबाथाय लोगोलाहानाव थाङो लोगो लाहानि न'वाव थांनानै बिदिनो बैग्रि बाथोन जायो बैग्रि बाथोन जायो बैग्रि बाथोन जानानै दसे जगोन जनानै आरो आरो सासे लोगोआ लिंबाथाय आरो लोगोलाहानाव थांगोन बिदिनो थांगोन आरो मालाबा आरो गोसो जाबाथाय मेगि संनानै जायो लोगो लोगो लाहानावनो मेगि सङो मालाबा आरो ओंखामबो जायो खाना खानाफोर बायदि बिदि जायो फिसा खाना जायो फैसा खांलायो खांनानै फैसा खांलाय लायनानै बिदिनो खाना जालायो बरिं मा खालामनो ओमफ्राय बिदिनो बरिं मोनबाथाय आरो फट' थिखाङो रिल्स रिल्स बानायनाय जायो ओरै ओमफ्रायो बिदिनो फट' पस्ट खालामनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो स्टरिबो होनाय जायो ओमफ्राय बेलेगनि स्टरिखौबो लाइक होनाय जायो नायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मबाइल बुंनो थाङोबा आं मबाइलआवनो बांसिन बिजि थानाय जायो मानिथो मबाइलाव माने मबाइलाव नायबाथाय बेफोरबायदि माने मा टाइमखौ टाइमआ माला थाङो पाट्टा मोना माने बेफोरबायदि फुङाव आरो जेबोथ' खामानि गैखालाना फुङावनो ओंखाम थोखाम जाबाय संबाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय जेबो गैला बिदिनो ओमफ्राय न'वाव थायै थायै बर मोनबालाय आरो लोगो लाहानाव थांसिगोन बिदिनो जलायसिगोन लोगोलाहानावबो लोगो ज' ज' लोगो थानानै उन्दुनानै थायो बिदिनो बाथ्रा मोजां हामा बाथ्रा शेयार खालामो